हम बहुत परेशानी में पड़े हैं हम गरीब हैं हमें पैसा नहीं मिल पाता है इलाज कराने के लिए नहीं है मेरा पति बीमार हैं पैर से घुटनों से नहीं चल पाते हैं रख पाते हैं हमें पैसा नहीं मिलता है सरकारी में जाते हैं तो लोग वहाँ भेज देते हैं वहाँ भेज देते हैं उसमें आठ तारीख बाद है बहू को बच्चा होने के टाइम हुआ हम होस्पिटल में लेकर गए वहाँ से बोला कि अभी नहीं होगा तुम घर ले जाओ घर लेकर आए तो यहाँ बच्चा हमारा नुकसान हो गया बहुत तरी बात है हम लोगों पर ध्यान नहीं देता है होस्पिटलों में कोई नहीं है हमको अथी देता है हमरा पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए हम बहुत गरीब था हम क्या करें हर भुझु नहीं आते हैं उतना हम ता पढ़ा लिखा न है अंगूठा लगा कर काम करते हैं ऐसा बात है हाँ हम सब सब हबे दूनो पति पत्नी हम ता पैदारे हैं गोड़ में डाँड में ये सब में दर्द होता है हमको स के पैसा नहीं है जे इलाज कराईए सरकारी लोग नहीं मानते हैं हम लोग के हटा देते हैं जाईए हुआ पर जाईए हुआ पर जाईए ई सब का का का निकाल देते हैं ओते से कोई नहीं ध्यान देते हैं अराना बुझने आते हैं हमको पैसा नहीं कहाँ से इलाज कराएँ हम बैठ बैठ कर हिया घर पर अपना रो रहे हैं का खनिया कुछ भी कुछ भी का का खाना बना कर चुचुरु खा रहे हैं क्या करें हम लोग के नहीं बूझने आते हैं त हम लोग के कोई सहारा नहीं है हम क्या करें ऐसा बात है हम लोग के बहुत है मजदूरी हमको हमको सब के पास में है अपन झील रहा है हम लोग क्या करें लोग बताने वाला कहने वाला लोग भी नहीं है पैसा नहीं है बूझने नहीं आते हैं क्या यहे अथी के चक्कर में बच्चा लोग नुकसान पतोह के हो गिया हमको बहू को त ध्यान देगा गरीब दुखिया पर ता चीज सरकार लोग छोड़ दिया हम लोग पर कुछ नहीं हमको मिलता नहीं देता है कुछ भी नहीं करता है हम क्या करें जितना बूझने आते है उतना घर पर रहते हैं अपना इधर उधर से कर्जा घाम लेकर बहुत तंग हो जाता है त देखा लेते हैं टोनका टोनका ठीक होता फिर दवाई छूट जाता है फिर भी नहीं इलाज पा हो पा रहा तब क्या करें हम लोग सब यह सब बात है ओसा दिक्कत के क्या बात है इलाज सरकारी में लोग पहुँच पाता है इलाज नहीं हुआ हमको बच्चा गरबरा दिया ऊ लोग कैसे हम लोग मानते हैं होस्पिटल में सब चीज ठीक ठाक होती है हम लोग के तो गरबरा ही देता है गरीब पाक का कमजोर पाकर बच्चा के गड़बड़ा दिया हम लोग के पईसा नहीं जे पराईवेट में हम जाकर बच्चा के अति करे हम ऊ आसा में बेलगा दिया वहाँ से होस्पिटल से कथी हमरा सके गरीब दुखिया के ज़्यादा है आगे बढ़ न पाता है हम लोग पढ़बे न करते हमरा ओतना ऐज नहीं है तो हम क्या बरे आगे क्या जाए